जशें दादले वेग वेगळे खेळ खेळटात त्याच तरेन बायलों लेगीत खेळपाच्यो ताकद धरतात पूण आमी पळयिल्लें आसा की गांवात वा आदी जाग्यान बायलों खूब स्पर्धा स्पर्धांनी बी भाग घेनात आनी खूब फाटीं आसात म्हण बायलांनीं लेगीत ह्या संवसारांत वावुरचें आनी बरे बरे खेळ खेळचे ह्या खातीर सरकारान तांची मदत करपाक जाय वेग वेगळ्यो स्किम्स कॉम्पिटीशन्स वा वेगळें वेगळें सवलती दवरून तांका फुडें काडपाक जाय महिला मंडळा सारकें मंडळांनीं ह्यां बायलांच्यो स गटाक सगळ्यां ग्रूप करून तांकां स्टेट लॅवल वा आदी वेगळ्यां वेगळ्यां स्पर्धांनी भाग घेवपाक लावपाक जाय अशें केल्ल्यान आमच्यो सगळ्यो भारतांतल्यो बायलो फुडें सरपाक पावतल्यो आनी तांका सगळें ज्ञान हळू हळू येवपाक लागतलें